औ हेलौ औ औ नोंगौमोन औ नोंथाङा सोर जाखो

हागोन हागोन ओं फैगोन आरोखि ना काजिरङायावथ' नों अनेख रोखोमनि नायनो हायो जेन'बा बिदिनो जाहैबाय नोंसोरो नुगोन गासैखौबो ओरैनो जिबौ दावराइ मोसा मोख्रा नैबे बेफोर बायदिखौ अनेख जुनारखौनो नुयो आरोखि बेहाय औ नुयो नुयो नुयो मा होन्दों नुगोन नुगोन नोंथां नुगोन फैबानो नुगोन आरोखि

थानाय जानायाथ' बेहाय जेन'बा जोंनिहायथ' मोनजाया नोंसोरो बेलेगाव जानानै नोंसोरो फैनानै बेरायफैनो हागोन आरोखि जेन'बा लाबोनानै जाफैनो हागोन जेन'बा ओरैनोथ' जोंनिहा बिदि औ

एन्ट्रि फिसाथ' ओरैनो गारिजोंसो बेरायहैयो नालाय ओमफ्राय एन्ट्रि फिसबो लायो आरोखि एन्ट्रि फिसावहाय ओरैनो नोंथाङा दा सारि सारिस' हाबनो मोनगोन आरोखि एन्ट्रि फिसआ नोंथाङा फैयोबा फैबानो जाबाय दङ दङ नोंथां दङ दङ नों गोसो बायदि फैनानैहाय नों कारजोंसो बेरायहोखायो नालाय नों काराव गाखोनानै बेरायनो गोसो बायदि जिब जुनारखौ नायनो हागोन आरोखि औ दे दे दे दे होम्बालाय होम्बा औ दे दे दे